हा असांजे भारत में कपिड़ा पाइण जो तरीक़ो ॾाढो बदिली वियो आहे मूंखे पंहिंजे देश जो पहिनावो ॾाढो वणंदो आहे मां सलवार कुर्ता ऐं रओ इहा ई पाईंदी आहियां ऐं शादीअ में साड़ी पाईंदी आहियां मुंहिंजी ससु बि साड़ी ई पाईंदी आहे हींअर त सभेई सीरियल में जहिड़ा कपिड़ा ॾिसनि थियूं अहिड़ा कपिड़ा सुबाए पाइनि थियूं हींअर जे ज़माने में सभिनी खे जींस टीशट फ्राक नंढा स्कर्ट सभु वणनि था जीअं टीवीअ में फैशन ॾेखारनि था अहिड़ी फैशन कनि था हींअर छोकिरियूं नंढी नंढी चडियूं पाइनि थियूं ऐं ॾाढी नंढी टीशट बि पाइनि थियूं मूंखे अहिड़ा कपिड़ा पसंदि कोन आहिनि